हांजी बिल्कुल जनाब

खरे खरे माराज खरे

होर जनाब अजें नुआढ़ा प्रासैस ते चला'रदा अग्गें ते फ्ही जिसलै पैसे औंदे तां में दिक्खना पैसे औह्गे तां तुसें ई दिन्नां लिस्टां दिन्नां उंदियां तुस पाई ओड़ेओ अग्गें ना ना जनाब ओह् हो जिस्स स्हाबै उ'नें दित्ती दियां ते असें उस्सै स्हाबै उं'दियां ध्याड़ियां पाइयै ते अग्गें कम्म कराई ओड़ना उं'दा सारे पैसे उ'नें गी थ्होई जाने सारें गी होर जाब कार्ड जि'नें मिगी दित्ते दा उ'नें ई जाब कार्ड बी असें देई ओड़ने बंदे आए गै निं लैने ई नेईं ते देई ओड़ने हे में पैह्ले गै ना ना जनाब ना ना कम्म में आपूं कराए दा जनाब क्योंकि नेह् नेह् कम्म अ'ऊं आपूं गै करदा दिक्खो हां बाकी बंदे पर जकीन गै निं होंदा कम्म शैल करान नेईं करान कम्म आपूं करना ऐ शैल करना ऐ हां दिक्खो जनाब दिक्खो हां इस मौके तुसें ई पता ऐ कि माराज लेबर ध्याड़ी लाइयै राजी गै निं ऐ ना बड़ी मुश्कल होई जंदी कम्पलीट गै निं होआ दा कम्म ओह् कम्म ते चला दा साढ़ा ओह्का पर कम्म थोह्ड़ा थोह्ड़ा चला दा जे'ल्लै जनाब कम्म कम्पलीट होंदा तां में अग्गें रिकार्ड पूरा तुसें ई देई ओड़ना टैंशन निं लाओ तुस

बिल्कुल बिल्कुल ना ना में में में पान्ना थोह्ड़ा नेहा दवाब लेबरै र ते करने आं कम्म तौले तौले कराने आं क्योंकि अस बी चांह्दे कम्म तौला तौला मुक्कै क्योंकि साढ़े साढ़े सिरै पर बी फाही फसी दी होंदी कि नेईं भई कम्म मकाचै फटाफट हून एह् नेईं मतलब एह् जकदम इन्ने कम्म कन्नै कम्म बी बहुत न दिक्खोआं जि'यां तुसें सनाया भई बौली आई ऐ कुसै माराज तलाऽ आइये न कुसै दे डंगे आइये कम्म कम्म बी बड़े न माराज ते टैम ते लगदा गै ऐ थोह्ड़ा भी तुसें ई पता ते ऐ हां ते ओह् ठीक ऐ ठीक ऐ भी